गाम घरमे बड़का लोकके रहैत छै ओसभ नहि कोनो छोटका लोककेँ कोनो वैल्यूएशन नहि करैत छै नहि कोनो छोटका लोककेँ मोजर करैत छै नहि देहमे भीरय दैत छै सभटा अथी आओर करैत रहैत छै कहैत छै तू सभ अइ आओरमे नहि कर कोनो चीजकेँ कोनो सन वैल्यूएशन नहि दिअ दैए हमरासभकेँ हमसभ अपन छी छोट लोक छी तऽ अपन कतहु कऽ रोजीरोटी लगा कऽ कतहु कहैत छियै कमा एकटा ओसभ हमरा अर कऽ अथी कऽ रहल अछि जे नहि तूसभ हमरा आओरके देहमे नहि भीड़ हमरा आओरके खेत पथारमे नहि ढूकिहेँ रस्ता पेड़ा नहि चलिहेँ सेसभ नहि चलय दैए अथीसभ नहि करय दैए ओसभ नहि करय दैए हमसभ की करब अपन कहुनाके गुजर कऽ रहल छी सभ अपन छोटका लोकके मिल सबके अथी आओर कऽ कऽ ओना अपन गुजर कऽ रहल छी नहि जाय दैए नहि घर अङ्गनामे बुलय दैए नहि बारी झाड़ी जाय दैए नहि खेत पथारमे भीरऽ दैए नहि कहतै लड़ाई करैए झगड़ा करैए तऽ हमसभ अपन ओहिसभसँ बेसी ज्यादा पैसा वैसावला रहैए ओसभ हमरा आओरके पासमे कुछो पैसा वैसा नहि अछि हमसभ गरीब दुखिया छी बोनि दुख कऽ के अनैत छी तऽ अपन खाइत छी नहि रहैए तऽ अपना भूखल दुखल अपना घरमे रहैत छी घरमे अपन अथी कयने रहैत छी हमसभ रहैत छी ओकरा आओरके अपन नौकरी चाकरी रहैत छै तऽ अपन नौकरी चाकरीमे रुपैआ अबैत छै दैत छै सरकारी नौकरी होइत छै ओहिआओरमे खाइए पीबैए हमरा आओरके कोनो द्वारा नहि अछि तऽ अपन जाहि भगवान भेजैत छथि ओ अपन ओसभ अपन खाइत छी ओहि दुआरे बाल बच्चा मिल कऽ सभ बाहर निकलि जाइए ओही सोचिके जे गाममे की करब बैसल की खायब कोना कऽ मरब तऽ अपन बाहर देश अपन निकलि जाइए अपन कोठी बाड़ीमे खेती अथी कऽ के कोनो झोरा पोछा लगाके बर्तनसभ धोय माजिकेँ ओसभ अपन कऽ के अपन गुजर करय जाइत छी सभकोइ मिलकेँ अपन पैसा पठबै जाइत छथि तऽ अपन बाल बच्चाके लऽ कऽ गुजर करैत छी